मां पंहिंजे प्रदर्शन खे वधाइण जे करे पंहिंजे चहिरे ऐं पंहिंजे शरीर खे अलॻि अलॻि तरीक़े सां ॾेखारींदी आहियां म अ मुंहिंजे हथनि जा इशारा बि अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि आङिरियूं जा इशारा बि अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि ऐं मुंहिंजे मथे जो इशारो बि अलॻि अलॻि हूंदो आहे अगरि मुंहिंजे ॻाइणु ॻाइण में ख़ुशीअ जो गानो ॻायां थी मां त मां पंहिंजे चहिरे ते मुस्कराहट रखंदी आहियां ऐं मां कंहिं दुख जे लाइ थी ॻायां या चिंता जे लाइ थी ॻायां त मुंहिंजे चहिरे ते दुख जा भाव ॾिसणु ईंदा आहिनि मां पंहिंजी अखियुनि सां बि अलॻि अलॻि इशारा कंदी आहियां मुंहिंजी अखियूं मुंहिंजे ॻाइण सां जुड़ियलु हूंदियूं आहिनि जहिड़ो मुंहिंजो ॻाइणो हूंदो आहे उदासीअ जो या ख़ुशीअ जो मुंहिंजूं अखियूं बि अहिड़ा इशारा कंदियूं आहिनि मां पंहिंजे शरीर जा हाव भाव अलॻि अलॻि कंदी रहंदी आहियां मां शरीर खे हल्को फुल्को हिलाईंदी रहंदी आहियां ऐं मुंहिंजा हाव भाव मुंहिंजी आवाज़ु ॿई मुंहिंजे शरीर जे हाव भाव सां मुंहिंजी आवाज़ु ॿई हिकु जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि मां सा साहु खणंदी आहियां त उन में बि मुंहिंजे ॻाइण जो को मतिलबु निकिरंदो आहे ऐं मां जेको ॻाईंदी आहियां अगरि मां तेज़ु ज़ोर सां चिलाए करे थी ॻायां त इन जो मतिलबु मां कंहिं खे संकेत थी कयां ऐं मां विनम्रता सां थी ॻायां त इन जो मतिलबु उन ॻाइण में विनम्रता जा गुण आहिनि ऐं मां पंहिंजे खाइण पीअण जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां छो की गाइकीअ में पंहिंजे गले जो ॾाढो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे मां कोसो पाणी पीअंदी आहियां मां खटियूं शयूं न खाईंदी आहियां मां थधाणि बि कान खाईंदी आहियां वधीक मसाल्हे वारियूं शयूं मां उहे बि कान खाईंदी आहियां ऐं मां कोसो पाणी पीअंदी आहियां ऐं मां निन्ड बि पूरी वठंदी आहियां निन्ड वठण सां मुंहिंजी आवाज़ में ॾाढी बुलंदी ईंदी आहे ऐं मां जिते वञी करे मूंखे ॻाइणो आहे पहिरीं वञी करे उते मां ॻाइण जी कोशिशि कंदी आहियां ताकी मां ॿिए दफ़े सही सां ॻाए सघां ऐं मां पंहिंजे ॻाइण में ॻाइणु मुंहिंजे जेको ॻाइणु गानो आहे न जंहिं गाने ते मूंखे ॻाइणो आहे उन उन जे अनुसारु ई मां पंहिंजे चहिरे जा हाव भाव कंदी रहंदी आहियां